हाँ मैंने एक बार एक औरत का चित्र बनाया था जिसमें मतलब मैंने एक ही स्केच कहीं देखा था गूगल पर तो मुझे भी बनाने की इच्छा हुई तो मैंने बनाया था जिसमें एक औरत होती हैं उसके दस बारह हाथ बनाए थे जिसमें एक हाथ में वह कंप्यूटर था एक हाथ में झाड़ू था एक हाथ में उसके बेलन था एक हाथ में में तो बच्चों के लिए मतलब होता हैं न इस तरह से वह मैंने वह पिक्चर बनाई थी जिसमें औरत क्या क्या काम कर सकती हैं तो वह सारे उसके हैंड्स में उनका वो सारे पे डा ड्रॉइंग के माध्यम से समझा रखा था तो जब मैंने उस ड्रॉइंग को देखा न तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में एक औरत बहुत सारे काम कर सकती है अगर आदमी कहीं सिर्फ कमाने जा रहा है तो उसके पास सिर्फ वही रहेगा कि वह नींद में से उठा टिफ़िन लिया और अपने ऑफिस का काम किया उसके ऊपर सिर्फ एक ही बर्डन हैं कि उसको ऑफिस का काम करना हैं बट यहीं अगर एक वर्किंग वुमन की बात की जाए तो वह सुबह जल्दी उठती है घर का काम करती है बच्चों को पढ़ बच्चों को तैयार करके यूनिफॉर्म वगैरह पहना के स्कूल भेजती है उनका होमवर्क करवाती है उसके बीच में वह ख़ुद का ऑफिस का भी काम करती है और ईवन अगर कोई गेस्ट आ जाता हैं तो वह उसको भी देखती हैं ले और जो औरत होती है वह बाहर का बाहर का काम क्या बच्चा बीमार है बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई उसको टाइम पर मेडिसन देनी उसका होमवर्क कम्प्लीट करवाना सास ससुर की देखभाल करना रिलेटिव्स के साथ अगर कोई आ जाता तो उसको टाइम देना ऑफिस के साथ साथ वह सारा काम कर लेती है तो यह तब मुझे रीय रियलाइज़ हुआ था कि वास्तव में एक औरत एक ड्रॉइंग के माध्यम से कि हाँ एक औरत वास्तव में कितना काम करती है जब मैं वह ड्रॉ कर रही थी न तो धीरे धीरे मेरे मन में इमेज बनती जा रही थी कि हाँ मैंने अपनी मम्मी को भी यह सारा काम करते हुए देखा है